हमने वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हैइक देखी थी जो कि मेरे अब अब तक सबसे खूबसूरत हैइक रहा वो रहा जब मैं केदारनाथ गई थी तो मानो मेरे उससे बहुत ही अनुभव आज तक कभी ना हुआ जब हम लोग केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे बाईस अप्रेल से वह यात्रा शुरू हुई थी जब हम लोग लगभग चार लोग ही गए थे तो एक तो हम लोगों को ट्रेन बड़ी मुश्किल से मिली और हमारी ट्रेक टिकेट भी बहुत ही मुश्किल से हुई हम लोगों को केदारनाथ जाने के लिए बहुत ही बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा जिससे की ताकि हम लोग केदारनाथ पहुँच सकें और हम लोग वहाँ पर केदारनाथ के दर्शन कर सकें हम लोग को ऊपर जब हम लोग चढ़ाई में ऊपर गए तो बीस से पच्चीस किलोमीटर हम लोगों को पैदल चढ़ना पड़ा इतनी मेहनत करने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने वहाँ का नज़ारा देखा मानो जो मेरी बात बहुत ही सफल हो गई और हम सबसे अधिक असफल देख रहे थे वह हर वह रहा बाबा केदारनाथ के दर्शन क्योंकि हमने इतनी मेहनत उन्हीं के दर्शन के लिए की इसलिए वह मेहनत हमारी सफल हो गई और हमको दर्शन भी मिल गए उसके बाद जब हम मंदिर से निकले तो वहाँ का नज़ारा देखते ही बना मैं केदारनाथ गई ज़रूर लेकिन वहाँ का नज़ारा इतना ही खूबसूरत था कि मैं बता भी नहीं सकती मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती इतना सुन्दर बस मेरी आँखों में और मेरे दिल में छप गया फिर मैं आपको कुछ भी चीज़ें बता बताती हूँ जैसे जैसे कि बाबा के दर्शन के लिए बाद हमने सती माता का मंदिर देखा वहाँ भी दर्शन वहाँ भी दर्शन किए और भैरव बाबा के भी दर्शन किए पहाँ पर इतनी बर्फ पड़ रही थी उसके बाबजूद भी लोगों में उत्साह था वहाँ इतनी ऊँचाई से जब हम नीचे की ओर देख रहे थे तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था कि मैं बता भी नहीं सकती मुझे वहाँ खुशियों का ठिकाना भी नहीं था बर्फ मोती के समान गिर रही थी और वहाँ पर ढलता हुआ सूरज का नजारा बहुत ही अच्छा था थोड़ा सुन्दर पल था तो मैंने जिया वहाँ पर खाने के लिए वैसे तो कुछ भी नहीं था लेकिन बस एक दो छोटी छोटी दुकानें थीं जहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं मिल रहा था लेकिन वहाँ हम लोगों को जोरों से भूख लगी तो मैंने मैगी खाई जो बहुत ही महँगी थी बस ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बस ये है कि बस अच्छे से केदारनाथ बाबा के दर्शन हो गए यह बहुत अच्छी बात है